पैह्ले जमानै बिच्च लोक अस गेम खेल्लदे हे जि'यां हून खो खो होई गी छूह् छबाकी होई गी सत्ता संतोलिया होई गेआ गोली बैट होई गेआ बैडमिंटन होई गेआ एह् खेल्लदे भला अजकल्ल दे बच्चे खेल्लदे गै नेईं कोई गेम उ'नें गी पता गै नेईं कोई गेम बी होंदी ऐ अजकल्ल दे बच्चे सिर्फ फोनै गी गै लग्गे दे कि फोन चलाना फोनै बिच्च गै गेम खेलनी ते फोनै बिच्च गै दिक्खना अजकल्ल दे बच्चे बमार बी बड़े कि फोनै बिच्च गै लग्गे दे रौंह्दे फोने बिच्च फिटनेस होंदे गै नेईं बमार होई जंदे पैह्ले जमाने बिच्च लोक बमार बी ऐनी होंदे रेह् क्योंकि लोक गेम गुम बगैरा खेल्लदे रौंह्दे गोली बैट खेल्लदे रौंह्दे हे बैडमिंटन छूह् छबाकी बी छमीरत खो खो बच्चे खेल्लदे रौंह्दे हे ते अजकल्ल दे जमाने च पता गै निं लोकें गी बच्चें गी कि गेम बी खेल्लनी होंदी अजकल्ल दे बच्चे फौने बिच्च गै लग्गे होंदे मेक्सीमम बच्चे बमार गै रौंह्दे बच्चे फिटनैस नेईं इन्नी अजकल्ल दे बच्चें दी इन्नी हाईट बी नेईं इन्नी बॉडी बगैरा बी नेईं बच्चें दी कि बच्चें बगैरा दी इन्ने मुट्टे बी हैनी लोक अजकल्ल दे बच्चे अजकल्ल दे बच्चे नेईं हाईट होंदी नेईं लम्मे ते नेईं मुट्टे क्योंकि गेमां गै नेईं खेल्लदे पैह्ले जमानै च बच्चे गेमां खेल्लदे हाईट बी होंदी ही शैल फिटनैस बगैरा बी शैल होंदी रेही बच्चें दी